हॅलो स्विगिची ऑर्डर दिवपाची आशिल्ली म्हाका मरे वन फूल प्लेट राय्स जाय आशिल्लो आनी एक प्लेट तुमी एक्स्ट्रां घालपाक शकता प्लस म्हाका अशें प्राउन्स करी आनीक फ्राय फीश आनीक चिकन चिली जाय आनीक दोन तीन वॉटर बॉटल दी सगळें हेंचे नी एक एक पेकेट दिल्यार पुरो आनीक प्लस म्हाका न्ही डिसपोजिबल बॅग मेळटली तुमची मेळ्ळ्यार म्हाका न्ही दी हां पांच डिसपोजेबल बॅग दिल्यार पुरो कळ्ळें आनीक ऑर्डर म्हाजी कितल्यांक म्हळ्यार पावतली हां बारा म्हटल्यार पावतली न्ही आनी पेमेंन्ट कशें करूं तुमकां ऑनलायन पेमेंन्ट चलतलो कांय केश ऑन डिलिवरी दिवूं बरें जेन्ना तुमी येयले म्हणटरी म्हाका कॉल करतले न्ही तेन्ना हांव येता कलेक्ट करपाक कळ्ळें कॅश दिता तुमकां नाजाल्यार बिकॉज हांगा नॅटवर्क प्रॉब्लेम बी आसा रे म्हण म्हणटा बरें आनीक कितें अशें आयज स्पॅशल बी आसा डिश स्पॅशल आज डॅजर्ट आसता कितें आसा गुलाब जामून रसमलाई बी कितें अशें आसा हां बरें तर म्हाका रसमलाई घाल हा तें कशें पडटा हन्ड्रेड रुपयां आंं शंबराचे जाल्यार सुद्दां चलता आं हा बरें घाल आं आनीक तूं आयले म्हणटरीक म्हाका कॉल करपाचे हांव घेतले कॉल हा बरें बरें बरें देव बरें करूं